आमची गोंयची कला म्हटल्यार पयलीं जी पयली पासून चला दितली आसा कावी पेंटींग आनी कुणबी साडी कावी पेंटींग हा देवळांनी पेंटींग करतलीं थंय चित्रां काडटलीं आनी ह्या पेंटिंगाचो चित्र काडटना खाली तांबडोत रंग वापरतली तितून जे रंग वापरतले ते अशे गांवचे ते अशे खंयचे आर्टिफिशल अशें वापरीत नासली आनी कुणबी साडी ही कुणबी साडी अशी गांवांतली बाय बायलां मेळान एक ग्रूप करून तशी ती करताली आनी ती कोण बी साडी करताना तीका अशें कायां काय सामाण लागता ते आसा बायलां हाडीत नासलें त्या सामण सळ गांवांतल्याच वापरून करतलीं तेचो कपडो वा किंवा तेज वयली ती डिझायन आसता ती सगळ्यां साडी गांवांतले तेस सामायण घेवनसा तयार करत ही आमची आसा कांय कला ती आनीक खंयचे दुसरे भायले लोक करूंक शकना ती करनान ना ही आमची शिकोयची स्पेशल कला